न्यूस प्रेसनि वारनि खे आज़ादी त मिलणु खपे पर उन आज़ादी जो ग़लति इस्तेमाल न्यूज़ वारनि खे न करणु खपे आज़ादी इन करे ज़रूरी आहे कि कहिड़ी शइ दॿॼण न खपे जीअं केर गामनि में कंहिंखे तकलीफ़ थी थिए कुझु कंहिंजो ग़लति थियो कंहिंसां त उहा ॻाल्हि दॿजी न वञे त इन खे चइबो आहे डेमोक्रेसी की हर को माण्हू पंहिंजी ॻाल्हि समाज में रखी सघे जंहिंखां डिसकशन थींदो ऐं जंहिं मां सुठो आउटपुट मिलंदो सभिनी खे त उहो प्रेस खे फ्रीडम हुजणु खपे की भई हा असां हीअ बि ॾेखारे था सघूं उहो बि ॾेखारे था सघूं जीअं की अॼुकल्ह सोशल मीडिया ते फ्रीडम थियो त इहे गवरमेंट कॾहिं कॾहिं किथे वधीक दंगा थींदा आहिनि त सरकारु उहे उहो न्यूस चैनलनि खे आज़ादी न ॾींदियूं आहिनि प्रेस वारनि खे आज़ादी न मिलंदी आहे की हुते वञी रिकॉर्ड करनि सॼे सॼे देश खे उहा नंढे गामणे में जेके दंगा थिया आहिनि उहे फैलाइनि त हुन कारण सॼे देश में दंगा फैलजनि कॾहिं कॾहिं इहा सही बि ॻाल्हि थींदी आहे के सरकार खे उहे दंगा वॾे लेविल ते न कराइणा हूंदा आहिनि त हुन करे हुते इंटरनेट या प्रेस वारनि खे आज़ादी न ॾींदा आहिनि पर कॾहिं कॾहिं हुते छो दंगो थियो छा मामलो आहे उहो हुन खे परमानेंट पाण खे सॉल्यूशन कढण लाइ उहो सरकार खे ध्यानु ॾियणु खपे प्रेस वारा जीअं कॾहिं अॼु किथे युद्ध पियो हले त हुते बि घटि आज़ादी मिलंदी आहे प्रेस वारनि खे छोकी प्रेस वारा वधीक मसालो मिर्च विझी ॿुधाईंदा आहिनि त अञा ॿियनि जॻहियुनि ते दंगा वधंदा आहिनि जंहिंजे करे त कॾहिं हीअ सही आज़ादी आहे कॾहिं कहिड़े प्रमाणे ग़लति आहे उहा प्रेस वारन खे ध्यान रखण खपे कि जंहिंमें सभिनी जो सॼे देश जो भलो हुजे एरे हिसाब सां न्यूस ॾेखारिणा